हम एकटा दरभंगामे मकान लेलहुँ जाहिमे कि हमरा पार्टनर सेहो छथि हमरा ओहिके लेल कार्यवाहिक सटीक स्थान आ डिलेवरी लैण्ड मार्कके बारेमे निर्देश चाही तऽ एकरपर दिश हम अपन स्थानकेँ खोजबाक लेल कतहु जे उपयोगी वस्तु छै ओकर स्थान मने ई कतय छै ओकर बगलमे की छै जेना पोस्ट ऑफिस भेल जेना बैंक भेलै या इस्कुल भेलै या कॉलेज भेलै ओहिके बगलमे हमरा ओकर स्थान दिअ पड़त आ ओहिठाम पहुँचैके लेल केना हमरा सहयोगी होयत ओहिठाम जयबाक लेल कोन साधन छै चाहे बस छै या ट्रेन छै या आन कोनो टू व्हीलर छै ओहिके माध्यमसँ हम जायब आ जे ओतय जतय पहुँचब ओकर स्थान ओकर स्थान सुनिश्चि सुनिश्चित मतलब ओहिसँ पहिने पूल भेटत की नदी छै कि की छै तकर बारेमे हमरा जानकारी चाही ताहिके लेल हम अपन जे स्थान दिअ चाहैत छियै से किछु बतायब